व्हय आमच्या वाठारांत एक बायलांचें भजन मंडळ आसा आनी तीं आमच्या गांवांतल्या देवळाक भजन गायतात आनी हें भजन गायतासतना तीं जें वाद्य वापरता तीं म्हणल्यार पेटी शेमेळी आनी केन्ना चुकून तबला सुद्दां वापरतात